हमारे गाँव में जल की जो व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी नहीं की ज़्यादा बुरी भी नहीं की लेकिन हमारे गाँव मे बहुत लोग है जोकि जल की कमी बहुत मतलब उनको होती है और जिसकी वजह से वो कभी कभी जल नहीं पाते है और खरीद के जल मतलब बहुत दूर से खरीद को लाते है तो मैं सरकार से यही अनुमति करूंगी कि अगर ओ हमारे गाँव मे मिट्टी से ज़्यादा मतलब मिट्टी से सीधा मिट्टी से सीधा हमारे लिए अगर एक पोम्प या और कुछ जो टेक्नॉलोजी यूज करके जो व्यवहार करके हम करते है वो अगर अगर हमारे गाँव में ओ बैठा देंगे मतलब ओ कर देंगे तो हमारे लिए ओ एक बड़ी बात होगी और पानी की जो व्यवस्था है वो कुएं नलकूप है हमारे गाँव मे वो सब है लेकिन ओ हमारे गाँव किया है न राजस्थान की मतलब एक जिला हैं जिसकी वजह से हमारे गाँव मे जो सब पानी आता है वो बहुत नीचे का पानी होता है मतलब हमारे यहाँ जो नलकूपे कुएं बहुत गर्म दिन में ओ सूख जाते थे मतलब सूख जा रहे है लोग पानी नहीं पा रहे है और हमारे लिए यहाँ पर तो पानी बहुत ज़्यादा होता है और अगर सरकार अगर हमारे लिए कुछ करे तो हमको मतलब पानी अगर हम ले करे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा ये मैं सरकार से बोलना चाहूँगी और और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी और जिस जिस राज्य जिस जिस जिले में पानी है ओ उन से हमें लाकर भी दीजिए तो हम अच्छा लगेगा हमें जिस जिस जिस मतलब जैसे प्रक्रिया में हमें पानी मिल सकता है तो आप वैसे ही दीजिए